साढ़े कठुआ डिस्ट्रिक्ट दे बिच बड़ियां सारियां चीज़ां न जेह्ड़ियां बड़ियां गै मश्हूर न जियां साढ़े कोल फेमस ऐ वर्ल्ड फेमस जेह्ड़ी ऐ ओह् ऐ बसोह्ली दी चित्रकला ते बसोह्ली चित्रकला जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी गै फेमस ऐ एह्दे बिच जेह्ड़े कलर्स होंदे न ओह् जेह्ड़े रंग न ओह् बड़े गै डिफरेंट न जेह्ड़े ओरिज़नल ओरिज़नल चीज़ें कोला बनदे जियां फुल्लें दे फुल्लें दे रंग कड्ढियै बनदे ते कन्नै ओह्दे बिच जेह्ड़ा गोल्डन प्लेटिड जेह्ड़ी स्टीलज़ आंदियां न ते ओह्दे आस्तै जेह्ड़ी बसोहली पेंटिंग्स ऐ ओह् बड़ी गै मशहूर ऐ जियां तां गै बसोहली पेंटिंग्स गी जीआई टैग बी थ्होआ दा ऐ कुछ चिर पैह्लें कन्नै पशमीना बसोह्ली दा पशमीना शॉल बी जीआई टैग थ्होआ ओह्बी बड़ा मशहूर ऐ बसोहली दा ते कन्नै साढ़े डिस्ट्रिक्ट च परोला ऑर्ट बड़ा फेमस ऐ परोला जेह्ड़ा होंदा ओह् जेह्ड़े प्हाड़ होंदे प्हाड़ी मिट्टी होंदी ऐ ते खड्डें प्हाड़े दे कोल जेह्ड़ी ऐ ओह् जिसलै हाड़ आंदा ते हाड़ जिसलै हटी जंदे ते ओह्दे बाद जेह्ड़े लोकल लोग होंदे ते ओह् जंदे ओह् उत्थें शैल गत्त कड्ढदे गत्तै बिच्चा ओह्दी मित्ती कड्ढदे न जेह्दा इंया निक्का निक्का देआ चिट्टा रंग होंदा ते लोग उसी अपने घर पेंट करने आस्तै यूज़ करदे कच्चे घर अपने कच्चे घर अपनियां कलाकारियां चित्रकारियां करदे एह्दे कन्नै बड़े शैल डिजाईन बनांदे लोग एह्दे कन्नै चुल्ही रंग करदे परोलै दे कन्नै फिर कंधै ई रंग कीते दा होंदा परोलै दा ते इत्थें परोलै दा रंग कीते दा होंदा ओह् बड़े गै शैल लगदे दिक्खनै ई मन खुश होई जंदा इंया सुच्ची इंयाै डोगरा कल्चर च बड़ा गै सुच्चा मन्नेआ जंदा सबेरै सबेरै जिसलै जनानियां रुट्टी बनांदियां चुल्हे च एह्दे कशा पैह्लें सारें कशा पैह्लें न्हाई धोइयै सारें कशा पैह्लें चुल्ही पर परोला फेरदियां ते फिर ओह्दे अग्ग बालदियां चुल्ही च परोला बड़ा गै शुभ मन्नेआ जंदा ते जिसलै बी सबैह्रे चौके उप्पर बौहंदियां साढ़े उत्थें जनानियां फिर साढ़ियां पक्खियां बड़ियां फेमस न पक्खियां बड़ियां शैल न डोगरा कल्चर च पक्खियां बड़ियां शैल न बनदियां न ते खड्डियें दे शाल बड़े मशहूर न इत्थें दे ते होर एह् जेह्ड़ी बेडशीटां न जियां साढ़ी सांबा डिस्ट्रिक्ट ऐ इत्थुआं दी शीटां उप्पर ठप्पे मारियै प्रिंट बड़ा मशहूर ऐ तां उसी सिटी ऑफ शीट्स बी बोलदे न सांबै गी अपनी होर मिट्टी दे भांडे जेह्ड़े न मशहूर न लोग जेह्ड़े कुम्हार लोग जेह्ड़े हैन ओह् दीये बनांदे घड़े बनांदे मिट्टियै दे घड़े जेह्ड़े हैन ओह् गरमियें च बड़े सारे लोग इंदा इस्तेमाल करदे न क्योंकि गरमियें च इन्नी गरमीू होंदी ऐ की प्लॉस्टिक भांडे च अगर अस भांडे च पानी पाइयै रक्खगे बाल्टियें च अगर अस पानी पाइयै रक्खगे ते ओह् झट्ट भक्खन लगी पौंदे पानी गर्म होई जंदा ते लोग जेह्ड़े हैन उसी इक्क टाईम दा फ्रिज साही यूज़ करदे गरमियें च ते एह्दे च पानी पाई ओड़गे ते गर्मियें च पानी होना ऐ गर्म निं होना ओह् ठंडा रौह्ना ऐ तत्ता निं होना ऐ ते घड़े दा पानी पीना पसंद करदे न जिसलै घड़े दा पानी पीने ना अस ते एह्दे च ना इक्क मिट्टी दी खूशबू आंदी ऐ पानी दी ते उसी पीने कन्नै बड़ी गै नंद बझदी ऐ ते इस बास्तै घड़े दा पानी पीना ते इत्थें ई लोकल ई ते हर घर घड़े दा पानी ते फिर जिसलै निर्जलाकाश्ती औंदी ऐ ते उसलै घड़ें दा बड़ा महत्व होंदा ऐ लोग घड़ा मनसदे उसलै बी मिट्टी दे घड़े दा बड़ा यूज़ होंदा पर जिसलै घड़ा मनसदे ओह्दा उसलै बड़ा यूज़ होंदा ते डोगरी कल्चर बिच बगैर घड़े दे ते धर्म ध्याड़ा अधूरा ई ऐ फिर होर बी बड़ियां सारियां चीज़ां न जेह्ड़ियां मशहूर न साढ़े लाकै दियां लोग कचाटें दे बिन्ने बनांदे न कचैट होंदा जेह्ड़ी मक्क होंदी ना जिसलै पक्की जंदी ऐ ते उसदा छिलका जेह्ड़ा ओह् पीले रंग दा होई जंदा ते लोग केह् करदे जेल्लै मक्क कड्ढियै उंदे छिलकै ई बड़ा शैल मरोड़ियै ते फिर उसी बुनना स्टार्ट करदे न ते फिर ओह्दे बड़े शैल बिन्ने बनांदे कन्नै खजूर बड़ी मश्हूर ऐ ते एह्दियां ब्हारियां बनांदे ते फिर पंदां बड़ियां शैल बनदियां खजूरें दियां धाम खलोंदी ते उसलै पंदें दा इस्तेमाल होंदा ऐ ते खजूर बी लोकल लोग अस यूज़ करदे न ते इयै साढ़े एरिया च इयै चीज़ां मश्हूर हियां धन्यबाद